हेलो यौ कहलू रहए जे हम जे अखन समान मङ्गेलू रहए ओहिमे सभ सामान कहाँ आयल दू गो समान छुटि गेल भेज दियौ ने उ सामान यौ हमरा जरूरी छै नहि तऽ घटि जेतै लए कऽ आबू दुनू सामान